हय हय हांवूंच तें म्हटल्यार कितें जालें हां आं हां तुमकां केन्ना म्हटल्यार जाय मातशे सांग म्हाका केन्ना आयल्यार जाता अशें आं आं बरें दुसऱ्या आठड्यांत न्ही कित्याक जाणां आतां आमचो जो कोण पाडेली आसा पळय रेंदेर तो ना मागीर दुसऱ्या आठड्यांत जाल्यार जाता आठशी घेतालो तो तरी ना आठशी सारकें आसा

आं आं ना ना हो तसो करचो ना हेका तुमी आठशी रुपया दिवपाचे प्लस तो जर चड टायम जालो जाल्यार एक टायमाचें जेवण तुमी ताका दिवचें पडटलें

हय हय हय हय पळय कशें आसा आमचे आतां सद्द्या तीन रेंदेर आसा आमच्या कडेन तीन म्हणचे तिगा जाणांक तर तुमच्या कडेन आतां धाडले न्ही आतां तुमी पन्नास माड म्हणटा सो तिगाय जाणांक म्हाका धाडचे पडटले तुमी आतां तीन तिगाय जाणां मदीं तुमकां चड कोण आवडटा तेका तुमी फूल म्हयन्यां खातीर असो बूक करपाक शकता म्हणजे तुमी जेन्ना फोन करतात मागीर हांव तेकाच धाडटलें तशें ना मनशा मनशा कडेन दिवपाचे आं बरें हय ह्याच नंबराचेर कर बरें बरें